हा सरकार असांजे समुदाय में विभिन्न प्रकार जूं बीमारियूं जीअं एडस पोलियो आदि जे लाइ शैक्षिक आहे जागरूक कार्यक्रम समय समय ते आयोजित कंदी रहंदी आहे हिन ई बारे में समय समय ते सरकार कैंप कढंदी आहे कैंप जो आयोजन कंदी आहे ऐं हुन में मरीज़नि खे टीका करणु ऐं दवाऊं ॾींदी आहे